असांजे धर्म में असांजे भॻवान झूलण जो ॾाढो महत्व आहे झूलण जे दर ते काई कमी कोन्हे पंजे नंबर में मशहूरु प्रसिद्ध झूलण जो मंदर चालीह साहिब जो मंदर ॾाढो मशहूरु आहे ॾाढो नामचीन आहे ऑल ओवर वल्ड सॼी दुनिया में हुन जो ना नालो शायल आहे ॾाढी सुठे नमूने सां सो सां सिंधी हुते लाल साईं जो पंहिंजे अष्टदेव जो दर्शन करे लाल साईं खे वञी रिझाईंदा आहियूं हुन खे मल्हाईंदा आहियूं पंहिंजे मन जूं मुरादियूं पाईंदा आहियूं जय झूलेलाल